हमारे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएँ ठीक नहीं है क्योंकि एक बार मेरे दादा जी की तबियत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी तो हम लोग अपने दादा जी को बी एच यू हॉस्पिटल में लेकर गए थे वहाँ पर डॉक्टर बहुत लेट आते हैं दिनभर में एक बार देखने आते हैं और वहाँ पे रिपोर्ट तो बहुत ही लेट निकलती है वहाँ चेक करवाते हैं बोलते हैं कि रिपोर्ट एक हफ्ते में आ जाएगी तीन चार हफ्ते लग जाते हैं रिपोर्ट आने में और दवा भी टाइम से नहीं देते हैं और इम्बूलेंस बुलाया जाता है इम्बूलेंस बोलेंगे कि पाँच मिनट में पहुँच रहे हैं तो दस मिनट में आते हैं अगर घर पे कोई प्रोब्लम हो गई है या किसी की डिलीवरी होनी है तो इम्बूलेंस बुलाया जाता है तो बोलेंगे कि आ रहे हैं पाँच मिनट में तो दस मिनट लगा देते हैं और घर पे अगर जैसे किसी को उल्टी हो रही है या कोई अन्य बीमारी हो गई है तो हम उसके लिए घरेलू उपचार करते हैं जैसे नींबू पानी का घोल देते हैं नमक को घोल देते हैं और जैसे कि अगर बुखार हो गया ज़्यादा तेज बुखार है तो हम पट्टी पानी का बना के सिर पर रखते हैं ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए आराम हो जाए हम बाहर जा के डॉक्टर को दिखा सकें और जैसे कि हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर लोग ठीक से इलाज नहीं करते हैं बहुत टाइम लगाते हैं देखते तो हैं दवा देर में देते हैं कहते हैं अभी आ रहे हैं दस पाँच मिनट में तो दिन बीत जाते हैं शाम को आते हैं और डॉक्टर लोग अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं दवा भी ठीक से नहीं दे देते हैं दवा देंगे एक हफ्ते का दवा देते हैं बोलेंगे इस दिन आना फिर उस दिन भी ठीक से नहीं देखेंगे बोलेंगे चलो ठीक है और कभी आ जाना देख लेंगे और ऐसे मेरे दादा की तबियत ठीक नहीं हो पाई